میری پسندیدہ جگہ ہمارا ہندوستان کے تاج محل ہے جو کہ بہت اچھی ہے بہت خوبصورت ہے دور دراز سے باہر ملکوں سے لوگ آتے ہیں یہاں گھومنے کے لیے اور اس سے مطلب کافی خوشی محسوس کرتے ہیں اور اس کے بعد جیسے جو ہے جامع مسجد ہے ہمارے جو ہے اکبر بادشاہ کی بنائی ہوئی ہے تاریخی چیزیں ہیں یہاں بھی بہت دور دراز سے لوگ آتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے اور لال قلعہ ہے اکچھر دھام مندر ہے اور بھی بہت سارے مندر ہے اس کا نام یاد نہیں ہے یہ سب چیزیں گھومنے کی جگہ ہے اور خوشی سے لوگ بہت گھومتے پھرتے ہیں اپنے جو ہے اس کا مزہ لیتے ہیں تو اچھی جگہ ہے